किश हद्द तक हां लोकें थोह्ड़ा लॉकडाउन दे टाईम मोबाइल लैपटाप यूस करना जादा कीता क्योंकि अन्दर बैठे बैठे लोक बी सोचदे हे हां भाई केह् करचै पढ़ाई बी आनलाइन चला दी ही ते मतलब फ्ही पढ़ाई ते फोन उप्पर गै चलनी ही ते मतलब फिर ओह्दे बाद लोकें दा कम्म बी जेह्का लैपटाप उप्पर जादा होन लग्गेआ फिर ओह्दे बाद जेह्कियां कंपनियां न कम्म करना स्टार्ट कीता ओह् बी वर्क फ्राम होम घर बैठियै गै कम्म स्टार्ट होना शुरू होई गेआ ओह्दे बाद फ्ही लोकें गी ऐटोमैटिकली होएआ कि मतलब लोकें ऐटोमैटिकली कम्म करना स्टार्ट जादा यूज करी ओड़ेआ फोन दे उप्पर ते लैपटाप दे उप्पर ते मतलब मेरा ऐक्सपिरियंस एह् नेहा रेहा कि हां भाई लोग थोह्ड़ा मतलब अपना थोह्ड़ी टैकनॉलजी दे बारे च सिक्खेआ लोकें थोह्ड़ा लैपटाप मतलब लोकें दी थोह्ड़ी नॉलेज़ इंक्रीज़ होई मतलब जेह्की जेह्की फोन दी नालेज जेह्की आनलाइन नॉलेज़ लोकें गी पैह्लें इन्ने इन्नी नेईं ही लाकडाउन दे टैम लोकें दी ओह् लोकें दी नालेज़ उसदे रिलेटिड बधी ते इक एह् बौह्त जादा हैल्प होई लोकें गी लाकडाउन दे टैम लोकें दी इक नॉलेज़ बधी लैपटाप लैपटाप दे बारे च फोन दे बारे च इ'यै उं'दा नालेज़ बधी पर लोकें जेह्की बच्चें दी लेकिन पर इक एह्दा इक नकसान केह् होएआ कि जेह्की बच्चें दी पढ़ाई ऐ ओह् बड़ी खज्जल होई ओह् खज्जल इस स्हाब कन्नै होई कि जे क्योंकि जियां टीचर कि ओह् पढ़ांदा हा ते जेल्लै आनलाइन पढ़ांदा हा किश बच्चे सुनदे हे किश बच्चे नेईं सुनदे हे किश बच्चे अपना कैमरा जियां वीडियो काल उप्पर गै चलदी ही कांफ्रैंस उप्पर चलदा हा किश बच्चे अपना कैमरा ऑफ करी ओड़दे हे में आपें इ'यां ऐक्सपिरियंस कीता किश बच्चे अपना अपना कैमरा आफ करी ओड़दे हे कोई किश बोला दा कोई किश बोला दा मतलब लैक्चर ते ओह् टीचर दा सुनदे निं हे इ'यां मौज मस्ती करने गी आंदे हे ते असें बी मतलब ऐक्स ऐक्सपिरियंस कीता हून जियां फ्ही ओह्दे बाद पेपर बी होंदे हे जिसलै बच्चें दे ते घर बैठियै ओह् पेपर देआ दे कोई पता निं ओह् फिर जेल्लै मतलब टीचर ते ऐ नी उं'दे सामनै ते आनलाइन जिसलै पेपर देआ दे ओह् ते पता थोह्ड़ी ऐ कि हां भाई ओह् आपै लिखै दे जां कताबै उप्परा लिखा दिक्खियै लिखा दे ते मतलब थोह्ड़ा नकसान बी होएआ ते मतलब फायदे इ'यै होए कि हां भाई लोकें गी थोह्ड़ा सिक्खने गी एह् थ्होएआ कि हां भाई थोह्ड़ी टैकनॉलजी दे बारे च पता चलेआ कि हां भाई लैपटाप दे इन्ने सारे यूस बी हैन जो लोकें गी पैह्लें इन्ना नेईं पता हा ते नकसान बी होए बौह्त सारे ते मतलब जादातर खज्जली बच्चें दी गै होई ते घर बैठियै ते बच्चे थोह्ड़ा फोनै दी तरफ लाकडाउन च बच्चें दा ध्यान थोह्ड़ा जादा होई गेआ फोनै दी तरफ ओह्दे बाद मतलब ऐसा फोन दी लत्त लग्गी उ'नेंगी अज्ज अज्ज दी डेट च बी लोक बच्चे इन्ना फोन यूस करा दे कि ओह् फौनै दी लत्त ते उप्परा बाह्र गै निं आई पा दे हैन हां कि भाई उ'नेंगी ऐसी लत्त लग्गी दी फोन दी कि चौबी घैंटे उ'नेंगी हत्थ च फोन चाहिदा उ'नें किश कम्म बी करना होग तां बी उ'नेंगी फोन चाहिदा रुट्टी बी खानी होग तां बी उ'नेंगी फोन चाहिदा कुदै मतलब बाह्र बी जाना होग तां बी उ'नेंगी फोन चाहिदा मतलब निक्का जेहा निक्का हारा निक्का जेह् बी कोई कम्म करना होग हत्थ च उ'नेंगी फोन चाहिदा कोई इ'यां मतलब कोई घर आई बी जाग उ'नेंगी कोई लैना देना नेईं उ'नें अपने घर अपने इ'यां अलग कमरे च जाइयै बेही जाना कुतै ते फोन चलांदे रौह्ना घर आह्ले आखना हां भाई साढ़े बिच्च बौह् आइयै बौह् आइयै कि हां भाई रिश्तेदार बगैरा आए दे कोई आए दा ते उं'दे बिच्च आइयै बैठे मतलब औंदे नमस्ते नमुस्ते कीते ते बस चली जंदे मतलब थोह्ड़ा इ'यां बच्चें दा थोह्ड़ा लाकडाउन च फोन यूस करी करियै बैसा दमाक बनी चुके दा बच्चें गी थोह्ड़ी इ'यां नीन्दर आना घट्ट होई गेदी बच्चें दा थोह्ड़ा मैन्टल एविलिटी थोह्ड़ी खराब होई दी थोह्ड़ा बच्चें गी इस बारे च बी सोचना चाहिदा ते बाकी जेह्के एह् केह् मतलब के इ'यां आखेआ जाए के हां भाई इत्थें जेह्ड़े बच्चे दा शार्प माईंडिड बच्चे न जेह्दा जि'नें बच्चें दा दमाक तेज़ ऐ ते उ'नें बच्चें दा उ'नें बच्चें इस चीज़ दा फायदा लैता लाकडाउन च उ'नें ऐक्सट्रा चीजां सिक्खियां फौने दे उप्परा लैपटाप उप्परा ऐक्सट्रा चीजां सिक्खियां हां भाई एह् किस कम्म आई सकदा साढ़े बौह्त मतलब उ'नें इसदे उप्परा बौह्त सारियां चीजां सिक्खियां जि'यां वर्ड़ चलाना सिक्खेआ ऐक्सल चलाना सिक्खेआ ओह्दे बाद पेंटस केह् केह् फंक्शन होंदे ओह् सिक्खे मतलब बौह्त सारी चीजां जेह्के शार्प माईंडिड बच्चें न ओह् सिक्खेआ ओह्दे बिच्च ते बाकी जेह्के मैकसिमम बच्चें एह् कीता हां भाई गलत कम्म कीते ते मतलब टीचर दा ध्यान नेईं दित्ता ते जादा होर ते किश निं आक्खना ऐ एह्दे बारे च ते बस इ'यै आक्खना चाह्न्नां में कि थोह्ड़ा इम्प्रूवमैंट करना चाहिदा बच्चें गी थोह्ड़ी फोन दी लत्त घट्ट करनी चाहिदी ते कन्नै इ'यै ऐक्सपिरियंस रेहा मेरा ते इ'यै में तोआड़े कन्नै ऐक्सपिरियंस शेयर कीता मतलब एह् मतलब मेरा अपना एह् जनेहा ऐक्सपिरियंस रेहा जेह्का में एह् दिक्खेआ बच्चें कन्नै मेरे कन्नै बी जेह्का रेहा थोह्ड़ा बौह्त ऐक्सपिरियंस धन्यवाद